हमर पसंदीदा फिल्म छियै हम आपके है कौन ओहिमे हीरो छथिन सलमान खान हीरोईन छथिन माधुरी दीक्षित ओहिमे गीत छै हम आपके है कौन ई गीत हमरा बहुत पसन्द यऽ ओहि फिल्ममे सभ सीन बढ़िआँ छै आरो हमरा एक दूटा फिल्म पसन्द यऽ हम विवाह फिल्म तकर बाद जाके एक विवाह ऐसा भी सिन्दूरदान ईसभ फिल्म हमरा बहुत पसन्द यऽ बहुत नीक लागैत छै ईसभ फिल्म ताहि दुआरेसँ हम ईसभ फिल्म देखैत छियै ठीक छै आरोसभ फिल्म छै लेकिन जे बढ़िआँ छै फिल्म देखयमे हमरा बढ़िआँ लागैत यऽ इएह कहनय रहऽ हमरा गीतोसभ ओहिमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ छै सभ फिल्म